असां कपिड़ा धुअण लाइ सर्फ एक्सल पाउडर वापिरींदा आहियूं ऐं असांजे घरु ऑटोमेटिक मसीन आहे उन जो उपयोगु कंदा आहियूं ऐं अलॻि अलॻि मौसम में जीअं गर्मी हुजे त मसीन में न सुकाईंदा आहियूं ॿाहिरि डाइरेक्ट विझंदा आहियूं अगरि बरसाति हुजे त मसीन में सुकाए करे अंदरि विझंदा आहियूं कपिड़े जे स्टेंड में या त अगरि ठंडीअ जो मौसम हुजे त उन में असां मसीन में कपिड़ा सुकाए ॿाहिरि विझी छॾंदा आहियूं ऐं असां ईअं चवण था चाहियूं की अगरि तव्हां मसीन में कपिड़ा धुईंदव त मसीन पंहिंजो पाणी सुनिश्चित जेतिरो उन खे खपंदो ओतिरो ई खणंदी त उन सां पाणी बर्बादु न थींदो